हॅलो हय हय तुमी कोण आं खंय रावता तर तुमी आं कसले फोटो जाय आशिल्ले तुमकां केन्ना जाय आशिल्ल तें तुमकां हें आं वॅडींग केन्ना आसा तीस मे आं एक्चली रोकडे दोन दीस आसा आसतलें अशें दिसता चड करून एकोणटीस तारकेर एक आसा आमकां परत तीस तारकेर आस का खबरना पूण चॅक करून सांगतां रेट सद्द्याक एक एक वॅडींग आसा पळय तेक ट्वँटी ठावजण अशे हय माय डिसकावण करून तुमचें चड मेळपाक अश कमी भित जाता अशें हय जात्लें तशें इवन विसातले तुमकां सतरा तशे बी जावपा शकता पॅकेजीक आमी अशें चड कांय घेना तुमक तुमकां अशें समज हें वॅडिंगां जाय मागीर समज हळद आसा जावं रींग सॅरिमनी तेंकां तेकाय बी आसा जाल्यार आमकां डिसकावण बी चड डिवपाक मेट्लें तुका ए समज ए म्हणल्या वॅडींग खंय खंय आसा त तुमचें सारकें प्लेस आं जाल्यार खंयचें हॉल बी तें म्हाका सांगपा शकता जाल्या येवपाक बरें जात्लें आं बरें म्हाका लोकेशन सगळें धाडून दवरा तुमी अ मागीर कमी करता तुका डिसकावण दिवया आं चल बरें आं बरें बरें आं बरें बेगीन येता बरें